नखरनि हिन्जावफ्रा ना हमनायाव हेफाजाब होनाया जादों जों हिन्जावफोरा नखरनि बेबायदिनो ना गुरनायाव हेफाजाब होनाया जाबाय दैयाव थांनानै ना गुरहैनाय बेबायदिनो ना गुरनो थांनायाव जोङो बेबायदिनो जेखाइ खबाइ लानानै नाखौ हमनो थाङो आरो बेबायदिनो थोरसि लानानै सारनोबो थाङो बेबायदिनो जोङो दै सारखांनानै दैया रानोब्ला जों नाखौ हमो आरो बेबायदिनो गोबां नाफोरखौ मोनोब्ला जोङो बेबायदिनो नखराव हिन्जावफोरा ना हमनानै हेफाजाब होयो आरो फाननोबो हायो आरो बेबायदिनो लैथोआव थांनो हायैया जाबाय बेबायदिनो लैथोआव गिदिरखाय जों हिन्जावफ्रा लैथोआव थांनानै नाखौ हमनो हाहैया बिनिखायनो जोङो दैसा सेरफोरावनो थांनानै जेखाइ लानानै जोङो नाखौ हमनो थाङो